हॅलो कोण उलयता हांव आसा बरें तुमी केन्ना येयल्या गो हां केन्ना येयलें तर इफ्फी म्हटल्यार तें प्रोग्राम जाता तेतून मुवी बीन आसता पोवपाक मेळटा थंय तीं स्टॉलां भरतां बरीं बरीं गोंयकारांचीं तशीं भायलींय स्टॉलां भरतां आनी हिरोइन बी हिरोइनी हिरो बी येता आनी लोकांची खूब गर्दी आसता पळोवपाक आनी खूब पळोवण्या सारकें आसा हय हय हय हय हय हय हय आं फाल्यां फाल्यां या तर आमी गोंयचें जेवण मेळटा खावपाक शिरवळ्यो बिरवळ्यो येता गोवन नुस्तें आसता बरें बरें गोंयचें आसता थंयसर भायलेंय मेळटा गो जेवण सोरो मेळटा सगळें कितें मेळटा गोंयची खास फेणी मेळटा फेणी फेणी सोऱ्याची त्या खातीर भायलो लोक स्पेशली येता आं बरें तर हां हां हां बरें